मां भारत जे दिलि दिल्लीअ में रहिंदी आहियां ऐं दिल्ली जे संस्कृति हिकु मतिलबु सभिनि जे कल्चर मिक्स संस्कृति आहे हिते पंजाबी कल्चर बि आहे ऐं सिंधी जी बि संस्कृति बि हिते ॾाढी सिंधी माण्हू बि हिते ॾाढा आहिनि ऐं हुननि पंहिंजे संस्कृति खे हिते ॾाढो बड़ावो ॾिनो आहे ऐं ॾाढा पंहिंजा प्रोग्राम कंदा रहिंदा आहिनि ऐं सभिनि पूरी सिंधी समाज खे मिलाइण लाइ घणी कोशिशूं कंदा रहिंदा आहिनि ॿारनि खे बि इन्करेज कंदा रहिंदा आहिनि की तव्हां अचो पंहिंजे सिंधी ॿोली सिंधी भाषा में ॻाल्हायो ऐं कार्यक्रम ॾियो त उन सां ॾाढो मतिलबु संस्कृति खे हिते बढ़ावो ॾियनि वेठा ऐं हूअं त दिल्ली सभिनि संस्कृति जो मिक्सर आहे पर असांजी सिंधी ॿोली जे बि हिते ॾाढो सुठो प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं सुठो हुन जो आहे न हिते संस्कृति जो